ہیلو شاہدہ ذیشان سے بات کر رہے ہیں کچھ وقت پہلے میں نے آپ کے ریسٹورنٹ سے چکن کرسپی آرڈر کیا تھا کیا مجھے دوبارہ مل سکتا ہے اوکے شکریہ کیا آپ ہوم ڈلیوری فراہم کرتے ہیں اچھا تو یہ سہولت مفت ہے یا چارجز ہیں اچھا چارجز ہیں ایک کام کریں آپ نوری ٹاور کے پاس لے آئیں میں وہاں سے حاصل کر لوں گا یہ مچھلی بازار میں جی ٹھیک ہے شکریہ